ہیلو جی کارپینٹر بات کر رہے ہیں جی مجھے نا سر واٹروپ بنوانی تھی ڈبل ڈور وا ڈروپ تو جی تو اس کے کیا مطلب پرائز دیں گے اور مطلب کیا کیا چیزیںپ مطلب اس میں کریں گے واٹروپ میں

نہیںھ واٹروف کبرڈ بھائی

جی اور مطلب آپ اس میں کیسے مطلب بنائیں گے مطلب کیسے مطلب کون سا مٹیریل یوز کریں گے آپ وٹ ڈراپ کے لیے

جی جی جی دیکھیے مجھے تو اس کی دیکھیے اس کی جو جو لمبائی جو سیون انچیز ہ لینتھ مطلب اور اس کی مطلب جو اس کی وہ وتھ آپ ون ففٹی سینٹی ون ففٹی تھری ہنڈریڈٹو فور ہنڈریڈ سینٹی میٹرس تک کیا اس کی وہ لمبائی ہ جے گا تین ان سے بھی ہوتا ہی ہیں اور وہ واٹر پروف ہونی چاہیے جی جیسے اس سے بھی ٹرم ٹرمرک ور ٹرمیرک پروف بیس اس میں ہو تو ہوتا ہے ٹرم آئے گا جو ہوتا ہے اس سےور پروف لنی چاہیے تو آپ کب تک کیا کر دیں گے ایک ہفتہ

جی جی جی نہیں نہیں میں وورڈروپ کو پوچ رہا تھا باقی آپ کے پاس وہ ڈیزائنس بھی ایڈ کرتے ہیں آپ جی تو اس کے بھی مطلب ڈفرینٹ پرائز رجنگ رینجنگ ہے پھر جی اوکے چلیے ٹھیک ہے

اور وہ مطلب ڈبل سنگل ڈور کی کیا پرائز رہیں گے سنگل ڈور وورڈروپ کے

ٹین تھاؤزینڈ اوکے چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ جب میں جیسے میں ان شاء اللہ آپ سے بنواؤں گا تو میں آپ کو بتاؤںا کہ مطلب کس طرقے بنوانی ہےگی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ